हेल' हेल' औ गुद इभिनिं सार सारा बेंटल हायार सेकेन्दारिनि प्रिन्सिपालना सार औ सार आं औ आं नै एबारहाय मेट्रिक पास जादों सार फार्स्त देभिसनाव दा सारमोननि सारमोननि स्कुलावनो एदमिसन लानो सानदोंमोन बेनिखायनो एदमिसना माबोरै माबोरै जायो फिसफोरा बेसेबां बेसेबां लायो आरो फेसेलिटिफोरा मा मा दं आं बेखौ मिथिनो लुगैदों सार

औ औ सार

औ सार सारमोनना ह'स्टेलनि फेसेलिटि दंना गैया सार

औ ह'स्टेलनि गैयाना सार औ औ ओमफ्राय सार बे लाइब्रेरि लाइब्रेरि दंना सार दा मा मा

औ औ औ औ सार ओमफ्राय साबजेखासो मा मा होयोमोनथाय साबजेखाथ' आं हिस्टरि फरायनो लुगैदों ओमफ्राय इक'न'मिक्सखौबो लानो लुगैदों ओमफ्राय

औ औ औ होम्बा आं अनलाइन एप्लाइ खालामग्रोनांगोन आरो ना सार एदमिसननि थाखाय औ औ फिसफोरबो लागोन नामा सार फिसफोरबो लागोन औ औ दे सार टेंकिउ सार औ औ दे सार टेंकिउ सार टेंकिउ